झाडां रोयतना पयलीं खणपाक जाय मागीर जर दसणीचें झाड रोयता जाल्यार तेजें मूळ खणलां तें बुरकान घालून वयर माती घालपाक जाय मागीर इल्लें इल्लें उदक घालपाक जाय दसणीचें झाडाक चड कांय घालपाक जायना कारण ती रोवन ताका उदक घातलें जाल्यार ती वाडटा शेंवत्याच्या झाडाक मात पद्धत वेगळी आसा ताका चड वत लागपाक दिवपाक जायना ताका शेण घालचें पडटा सारें घालचें पडटा तशेंच ताची मुळां दुखोवपाक जायना आनी उदक कमी घालप तो रोंपो जर वाजान रोयता जाल्यार पयलीं त्या वाजान कोकोपिठा वांगडा माती मिक्स करून घालप मागीर ताजे वयर तो रोंपो भितर घालून ताजे वयर आनीक इल्ली माती घालप आनी तो रोंपो भितर घट्ट उरपाक जाय मागीर ताका इल्लें उदक घालप